موبائل فون نے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کو پڑھنے میں کیسے مدد کی اس کے کچھ فائدے اور نقصانات کیا تھے موبائل فون کا استعمال کووڈ یعنی لاک ڈاؤن کے دوران بہت اچھے طریقے سے اور بہت مفید طریقے سے بھی ہوا اور اس کے کچھ نقصانات بھی ثابت ہوئے پڑھنے میں کس طرح مدد کی اس طرح کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب لوگ اپنے گھروں میں بالکل بند ہو گئے تھے علاقے بند تھے صرف ضرورت کے سامان باہر مل رہے تھے تعلیم گاہیں ساری چیزیں بند ہو گئی تھی تو ٹیکنالوجی کے مدد سے لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن تعلیم کا اسٹارٹ ہوا اور آن لائن تعلیم لوگوں کو ملنے لگی بہت سارے پلٹ فارمس اہلیکیشنز اور بہت سارے دوسرے ویب سائی ایک سے کئی ایک ویب سائٹس پہ لوگ وزٹ کر کے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق پڑھنے پڑھتے رہے اور بہت سارے ویڈیوز بھی ایویلیبل رہی کچھ تو اپلیکیشنز پر اور کچھ یوٹیوب سے اس طرح سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا پڑھائی کے میدان میں بھی اور دوسرے میں بھی اور اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن سے پہلے موبائل کے استعمال کے زیادہ عادی نہیں تھے تو لوگ کھیل کود اور ورزش میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے جس سے ان کی صحت میں بہت ہی اچھا اچھی صحت رہا کرتی تھی لیکن لاک ڈاؤن آنے کے بعد ان کو ایک گھر میں پیک ہو کر موبائل پہ ہی صرف پڑھا کرنا اور اسکرین دیکھتے رہنا اس سے ان کے صحت پہ بڑا اثر پڑا ان کے آنکھوں پر اثر پڑا ان کے جسمانی طاقت اور جسمانی کمزوری کے شکار ہوئے وہ جسمانی طاقت ان کی کم ہوئی اور دیگر بھی بہت سارے نقصانات کے وہ شکار ہوئے